मिगी गजरेला बनाना निं औंदा ऐ बी ते मी महा गजरेला बनाने गी सिखगी कुदै ते कि'यां कुदै सिक्खना महै चल ट्रेनिंग लैनी में गजरेला बनाने दी कुदै गजरेला इ'यां अस खन्ने ते हैं ऐ ते फिर अपने बनाने दा सोआद गै किश होर होंदा चलो कुसै लै कोई बारिश होऐ कोई उ'ऐ जेहा मौसम होऐ चलो कोई घर गै बनांदा हैनी घर बनांदा कन्नै खंदा ते कन्नै खलांदा मुल्लैं लेइयै किन्ना गै खाना मुल्लैं लेइयै कोई किन्नी चीज खाई सकदा ऐ टब्बर दारी घरैं च ते महैं चलो सिक्खी लैन्ने आं ते में एह्दी ट्रेनिंग लैना चाह्निआं सिक्खने दी चाह्न्नी आं मदरा मिगी निं बनाना औंदा गजरेला नेईं बनाना औंदा ते महे मी निं पता लगदा कि कि'यां बनांदे ऐ गजरेले च खोआ पांदे कि'न्ना पांदे जां खंड कि'न्नी पांदे न ते तड़का कि'यां लाना कि'यां बनाना एह् मिगी नेईं पता ऐ भाई ते में सिक्खना में आखेआ महैं कुसै लै कोई सिक्खी लैगी में अपनी दादी गी बी आखेआ में आखेआ दादी मिगी गजरेला बनाना सखा दादी आक्खा दी मिगी निं औंदा ऐ बी गजरेला बनाने गी ते महैं मी मदरा गै सखाओ किश सखाई ओड़ो महैं मी ते कुसै लै चलो मद्दरे दा बी मन करी जंदा कुतै घर चीज बनाई दी होऐ ओह्दी गल्ल गै चलो बक्खरी होंदी ऐ फ्ही उ'नें मिगी सक्खाया कि पैह्लै जेह्डिआं गाजरां होंदियां न ते ओह् गाजरां लैनियां ते ओह् गाजरां छूरनियां न गाजरां छूरियै ते उ'नें गी छूरना ऐ फ्ही उ'नेंगी तड़कना फ्ही खोआ पाना ओह्दे च खोआ पाइयै खोआ पाना ते फ्ही ओह् भुन्नियै शैल करियै ते बनानियां में आखेआ चल ठीक ऐ तुसें मिगी सिखाए ओड़ेआ ते जदूं में सिक्खी दी होऐ चीज ते चलो कम्म गै औंदी अज्ज नेईं ते कल्ल चलो कुसै लै कोई बनांदा गै खंदा गै चीज बनाइयै ते फ्ही महै मी में कुदै मद्दरा बी सिक्खना ऐ इ'यां इं'दे कोला इक ओह् मेरी भैन ऐ बड्डी ते उस्सी में आखेआ मैंहे मिगी मद्दरा बनाने दी सखा ते उ'न्नै मिगी मद्दरा बनाना सिखाया ते हुन में थोड़ा मता मद्दरा बी बनाई लैन्नी होन्नी आं ते ओह् जेह्ड़ा मद्दरा बनाना बी सिक्खी लेआ ते गजरेला बनाना बी सिक्खी लेआ पैह्लें मिगी किश औंदा निं ही फिर रूट्टी राटी में बनाई लैंदी होंदी ही पर एह् चीजां अहें कदें बनाइयां गै नेईं कोआरे होंदे में कदें निं बनाई ही एह् चीज मदरा गजरेला खंदे ऐ हे इ'यां मुल्लैं लेइयै खाई लैना कुदैं पर बनाया निं कदें अहें घर ते हुन मिगी बड़ा गै शौंक हा कि में मद्दरा बनां ते गजरेला मिगी बड़ियां पसंद न एह् दोऐ चीजां ते मी बड़ा शौंक हा खुद बनाने दा ते अज्ज हून में एह् बनाई बी लैन्नी आं ते मतलब बनानी आं ते